हैलो हैलो कार गैलेक्सी हा त मूंखे न हाणे हिकु नई कार खपे जो फैमिलीअ लाइ सुटेबल हुजे सैवन सीटर खपे असां सत माण्हू आहियूं सैवन सीटर कार खपे मुंखे नईं

नैक्सा न मूंखे हिक प्रिमियम गाॾी खपे नैक्सा जो मुंहिंजो बजेट आहे सभु प्रिमियम गाॾी खपे ऑन रोड कार जी प्राइस अछा अछा ऐं ई ऐम आई में वठां कैश में वठां घणो डिफ्रैन्स ईंदो अढाई लख जो

अठनि सालनि लाइ यारहें टके सां

अछा त मां हीअं करे सघंदो आहियां कि अॻियां हली मुंहिंजा पैसा अची वञनि त मां जल्दी लोन पंहिंजो चुकाए करे जल्दी लोन चुकाए छॾियां

अछा त तव्हां जे हिसाबु सां मूंखे छा लोन ते वठणु खपे कैश ते वठणु खपे कैश ते वठां अछा त अढाई लखु अढाई लख बचंदा सत लख में त यारहां टका पोइ समुझो हीअं त मुंहिंजे हिसाबु सां त पोइ मां कैल्कुलेशन कयां त मूंखे ई ऐम आई ते सस्तो थो पए सिर्फ़ु अढाई लख था बचनि अगि॒र ई ऐम आई ते वञां त ख़ाली यारहां टका लोन अछा अछा ऐं इहो तव्हां जो मेन ऑफिस किथे आहे मतलबु मां त रायगढ़ मां थो ॻाल्हायां पर मूंखे मेन ऑफिस किथे आहे तव्हां जो बॉम्बे नवी मुंबई अछा त तव्हां जी हिते ब्रांच आहे रायगढ़ में रायगढ़ मां अछ हा न ठीकु आ्हे पोइ मां ॿुधरु ॾिंहुं अचांव थो हा त मूंखे पहिरियों गाॾी टैस्ट ड्राइव लाइ खपे इहा मिली वेंदी न उनजे लाइ फैसिलिटी आहे न